मुंहिंजे इर्द गिर्द त असी टका माण्हू सिंधीअ में ॻाल्हाईंदा आहिनि धंदे सां कुझु पुछण सां कुझु ॿुधाइण सां ॾे वठ सां हर ॻाल्हि लाइ लॻभॻि त सिंधीअ में ॻाल्हाईंदा आहिनि पर जेके नंढा ॿार आहिनि उहे अॼु सिंधीअ में नथा ॻाल्हाइनि उहे ॻाल्हाइनि ई या त हिंदीअ में था या त अंग्रेजीअ में था छो त हुननि सिंधी कॾहिं पढ़ी ई कान्हे सिंधीअ में कॾहिं ॻाल्हायो ई कान्हे त हुननि खे ॻाल्हाइण बि नथी अचे त अगरि जे उहे हाणे खां सिखंदा सिंधी ॻाल्हाइण त उहा असांजी सिंधी बोली अॻियां काइमु रहंदी न त त इहे ॿार त सिंधी हूंदे करे बि सिंधी ॻाल्हाए बि न सघंदा ऐं सम्झी बि न सघंदा इहे ॻाल्हाईंदा अॻियां बि हिंदीअ में या अंग्रेजीअ में